हमर लक्ष्य छै कि हम एक बहुत अच्छा डॉक्टर बनी बचपनेसँ हम इंगलिश मीडियम इसकुलमे पढ़ले छियै आओर बारहवीमे बारहवीमे जीव विज्ञान ले करके फर्स्ट श्रेणीसँ पास कएले छियै आब जबतक हमरा डॉक्टर बनैके शौक छै जेकरा जेकरासँ हम अपन देशके सेवा करब देशके गरीब लोगोके फ्रीमे इलाज करब इलाज करै इलाज इलाज करै इलाज इलाज करै लऽ चाहै छियै चाहै छियै भारत देशमे वैसे भी बहुत गरीबी छै जकरा कारणसँ गरीब लोग अपन इलाज नहि ठीकसँ करय पाबै छै ओकरा हम बहुत सुधार करय लऽ चाहबै चाहै छियै सरकारी सरकारी अस्पताल खोलयके चाहै छियै जकरामे फ्री इलाज फ्री दवाइ सब किछु फ्रीमे फ्रीमे दए लऽ चाहै छियै आओर